یوگا کو شوق کے طور پر اپنانے کی ترغیب مجھے دس اور اپنے اندرونی سکون کی تلاش نے دی ایک وقت ایسا آیا جب روز مرہ کی بھاگ دوڑ اور ذہنی دباؤ نے زندگی میں بےچینی پیدا کر دی میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جو نہ صرف جسمانی طور پر فائدہ دے بلکہ ذہنی طور پر بھی سکون عطا کرے اس دوران میرے قریبی دوست نے مجھے یوگا کرنے کا مشورہ دیا شروع میں تو میں نے ہچکچاتے ہوئے آغاز کیا لیکن جب میں نے چند سادہ مشقیں کیں اور ان کے اثرات خود پر محسوس کیے تو میرا رجحان بڑھتا گیا یوگا کرتے وقت جو ذہنی سکون سانس کی روانی اور جسمانی لچک محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور سرگرمی میں مشکل سے ہی ملتی ہے ایک اور چیز جس نے مجھے متأثر کیا وہ یوگا سے جڑی ہوئی زندگی کی سادگی توازن کی تعلیم تھی یوگا صرف جسمانی مشق نہیں بلکہ ایک مکمل طور پر زندگی سے جو اندرونی خوشی اور خود شناسی سکھاتا ہے